एक दीस आमच्यां गांवांत नांचणीं वापरून केल्ल्या पदार्थाची सर्त आशिल्लीं हांव त्या सर्तींत वांटेकार जाल्ले हांवें नाचणीचें पोश्टीक लाडू म्हाका कळटा तशें केलें म्हाका तिसरें इनाम मेळ्ळें म्हाका तेन्ना खूब खोशी जाली रांदपाक शिकपाक सुरू मात केल्लें रोखडेंच इनामूय मेळ्ळें तेन्ना म्हजी उर्बा वाडली म्हज्या हाताक गूण अशिल्ल्याचें म्हाका तेन्ना कळ्ळें जर रांदपाक उमेद आसा आनी मन लावन रांदलें तर कितेंय जरी केलें तें बरेंच जाता अशें म्हण्टात रांदपाक म्हाका आवडटालें हांव नवीन पदार्थ करून स्वतात शिकतालें नवीन रांदपाचें पदार्थ हांवूच म्हज्या तकलेंत येता तशें करून पळयतालें खूब पयलीं मीठ मिर्ची कशी आनी कितली घालप हाजो अंदाज येनाशिल्लो पूण जशें जशें यत्न करत गेलें पदार्थाक रूच येवपाक लागली पदार्थ रुचीक जावपाक लागलें पूण युटुबाचेर हांवे केन्नाच खंयचेच विडियो घालें नात